जय झूलेलाल जीअं त मूं में ॻाना ॻाइण जी कला आहे ऐं मां भॼन बि ॻाईंदो आहियां ऐं मुंहिंजो आवाज़ु माण्हूनि खे वणंदो आहे ऐं मां पंहिंजे घर जे पासे वारे टिकाणे में वञी भॼन बि ॻाईंदो आहियां ऐं उहो ॾिसी करे मूंखे ॿियनि ॿियनि हंधा बि सॾु कंदा आहिनि ऐं मां ख़ुशीअ सां उहा सेवा कंदो आहियां ऐं मां गाना ॻाईंदो आहियां माण्हू ॿुधी रिलेक्स थींदा हिकदमि फ्री माइंड थी वेंदा आहिनि ऐं हुननि जे मन खे बि वणंदा आहिनि सुठा सुठा गाना ऐं गाना ॿुधण सां माण्हू फ्री थी वेंदो आहे ऐं फ्री टाइम में माण्हू गाना ई ॿुधणु पसंदि कंदा आहिनि इन करे अॼु कल्ह केतिरा ई केतरनि नयूं नयूं की जा क़िस्मनि गाना बि हली रहिया रेप्स बि हली रहिया आहिनि